हय हय शितल ब्युटी पालर हय आयज आनी फाल्यां आमची बुकींग बंद आसा तुमका परवां मेळपाक शकता मिन्स ऑन थर्जडे इट इज अवेलॅबल दोन दिसा उपरांत थर्जडे इज इट ऑके वीत यू एट फोर अ क्लॉक ना फाल्यां पळय फाल्यां मंगळार आसा मंगळाराक आमचे सगळे आमकां खूब गिरायक आसा फाल्या मंगळाराक आनी बुधवाराक आमकां एक लग्नाची लग्नाचे केंस उगोवपाचे आसा कोणाक खातीर सो बुधवाराक आमचें पार्लर बंद आसतलें सो तुमका बिरेस्ताराक म्हणल्यार बिरेस्ताराक तुमकां दोन तारकेक येवपाक मेळटा हां बरें बरें बरें जाता हय दोन तारकेर तुमी सकाळीं साडे णव वरांचेर येवपाक शकता हय आमी हांगा आमचे हाताचेर मॅनिक्यूवर जाता पायांचेर पॅडिक्यूवर जाता आनी ब्लिचींग जाता तोंडाचें तोंड निवळ करपाचें आमचें वाफ दितात आमी तोंडा खातीर वाफ दिल्या उपरांत आमी क्लिन अप करतात मागीर आमी केंस सरळ करता केंस सरळ करता तुका जाय जाल्यार आमी केंस कुरळेय करतात आनी केंसांचें वेगळे वेगळे प्रकारचे आमी केंस बांदतात हं ते हिशोब सांगपा खातीर म्हाका तुमच्या केंसांचो पयली प्रकार पळोवचो पडटलो आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार तुमचे केंस कितले लांब आसात ते पळोवचें पडटले आनी ताच्या प्रमाणे आमकां म्हाका तुका सांगपाक मेळटले की तुज्या खातीर आमचो कितलो प्रोडाक्ट वापर जाता आनी ताच्या खातीर तुका येवचें पडटलें आनी तुका हांव रोखडेंच पयशे सांगतां ओके तुमी येयात आं तुमी दोन तारकेक येयात सकाळच्या साडेणवांक तुमचें नांव कितें हां बरें ऑके यो